हेलो येस मैम हाँ जी मैं महिला पुलिस थाने से बोल रही हूँ हाँ मैम किस चीज़ की येस मैम तो हुआ क्या आप कृपया डिटेल में बताएंगी तो मैम आपके कॉलोनी वालों ने तो कोई एक्शन नहीं लिया है ना कुछ हम लोगों को पता चला है हाँ तो मैम हम लोग आके अब देखेंगे मैं भेजती हूँ किसी स्टाफ को वो देखेंगे हुआ क्या है आप रहते कहाँ हैं हाँ मैम आपका नाम अच्छा मैम आपने ऐसा कुछ देखा है जिसमें आप कम्प्लेन कर रहे हों कुछ हुआ है

हाँ तो अच्छा वो उनकी वाइफ़ कम्प्लेन नहीं लिखा रही हैं तो आप उनकी वाइफ़ को समझाने की कोशिश करें अगर वो करेंगी कम्प्लेन तो वो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा हाँ तो फिर मैं देखती हूँ देखती हूँ आप हाँ तो मैं आती हूँ बात करती हूँ भेजती हूँ किसी को आप आप उनको सभी चीज़ें बताइएगा और जो भी वहाँ पे लोग हों उनको भी बुलाइएगा उनकी भी ज़्यादा जरूरत हैं ओके आते हैं फिर ओके वेलकम